हेल्ल' हेल्ल' औ बबेहाय दं नोंलाय ए नैहाय बैयाव ना मोनसावलादोंनो मानसिफ्रा सान्दुं गोसा दुंनायनि फैदो होनबालाय हमहैनो मालाय मानसिफ्रा मोनसावलाथारबायनो जों जोंहा फिसागोनांफोरना जेरावबो जायाहाय बिदिनोसै आखायफोरखौनो हमथायो जि मोनलादों मालाय माबा मोननाबो जि मोनदों बै मा नाम होनोमोनलाय बिसोरनाबो जाया औ औ ज' सारनोसै ज' रानलायनोसै ना मोनबा औ जोंनि फिसा गोनांफोरना ओरैनो हमसाबला बायगोनहाय मालाय औ मालायफोरनो ना गोरानफ्रानो जि बुरजा बुरजा दंसैनो सुइसगेटबो हगारसिगोन नो माथो औहाय नागारखानाङाहाय फिसा बानानैबाबो थांखागोन नागिर नागिरनो नांगौबा खननानैल' लाबोगोन औ नांगौबा नांगौबा जा मोनो मासे मानै एखौनो ओरै गथ' बालाबायनानै सान्दुं गोसा साथा लानानैबाबो नागिरगोनहाय मालायफोर सारखोन्दा सुरखोन्दा खनलाबायगोन जोंहा मा फिसा उन्दैबाबो माबानि थायाहाय बेखौनो बायनानै जानांगौआ बेसेबां दाम बास औ औ गैथारला बिसथाखानि नायानो दस थाखानि बायदिल'सै औ आं हाला

गाबख' गुबख'बाबो औ गाबख' गुबख'बाबो हमखागोन औ सोर मा बुङो बुंथोंहाय फिसा गोनांबाबो होखागोन हमनाया मालायफ्रा मोनजाला मानसिफ्रा मा होनो ना बेदर जाबाय थाबाय जोंहा रानबाय था फिसा गोनां थाखायनो जेरावबो ओंखारनो हायि बायदिसो औ दे होनबालाय दा फैदोल' नोङो दे